हाँ बोलिए हाँ माइक्रो ड्राइवर के पास आप कॉल किए हैं कहाँ जाना है आपको

हाँ तो कितने बजे आप जाएँगे आपका भाड़ा वहाँ तो आने जाने से एक हज़ार होगा क्योंकि पहाड़ है चढ़ना भी पड़ेगा तो मेरा पेट्रोल रेट ज़्यादा ही लगेगा उतना समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो मैं समय को लेकर के और दूरी को लेकर के और पहाड़ देने पूरा पेट्रोल का पूरा खाली मतलब एक हज़ार लगेगा

हाँ तो उस टाइप से आपका राष्ट्रपति दूर थोड़ी है पास थोड़ी है दूर है ना वो

तो आप कितना आपको कितना कितने में ले जाना है आपको क्या लगता है कितना हम लें आपसे हाँ तो इस इसी का मैं चार्जस लगाया हूँ ना मुझे ले जाना है वहाँ पर कैसे ले जाना है कैसे नहीं

तो ठीक है आप जितना बोलिए उतना ले लेंगे नहीं इतना कम नहीं इतना अब इतना काम करोगे तो क्या इतना दूर है आने जाने का दोनों को ये नहीं कि आपको वहीं पर छोड़ना है घर भी तो छोड़ना रहेगा तो उसका मेरा पेट्रोल एट्रोल जो जलेगा उसका कौन देगा तो कितने लोग हैं दस लोग हैं तो चलिए ठीक है आप आठ सौ दे दीजिए अब इतना कम मत कीजिए कि हम

तो आप लोग कितने बजे तक आ जाएँगे अच्छा ये तो बता सकते हैं कितना समय वहाँ लगेगा आप लोग को चलिए तब चलिए तब ठीक है साढ़े नौ बजे न

हाँ चलिए ठीक है ठीक है ठीक है हम रखते हैं चलिए साढ़े नौ बजे आपके घर पहुँच जाएंगे